ہیلو جی گڈ ایوننگ کیا آپ سسکا کمپنی سے بول رہے ہیں جی میں نے ابھی ایک سسکا کا ایل ای ڈی بلب بائی کیا تھا جی مجھے اس کو استعمال کرتے ہوئے قریب دو مہینے ہو گئے اس میں مجھے کچھ خامیاں بھی نظر آئیں اور کچھ خوبیاں بھی نظر آئیں وہی میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں

جی خوبیاں یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا بلب ایک کم پرائز میں بہت اچھا بلب ہے جو باقی بلب سے جو ہے ان کا پرائز بھی کم ہے اور واٹ بھی زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا ایک بلب جلانے سے ہی جو میں استعما ل کر رہا ہوں اس سے ایک پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے بہت زیادہ برائٹنیس اس سے آ جاتی ہے مجھے اور کوئی بلب اس کے علاوہ اور جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر میں آپ کا وہ بلب سسکا کا ایک بار جلا لیتا ہوں تو کمرے میں جی بہت اچھی برائٹنیس ہے باقی اور بلب سے لیکن اور جو خامیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ جب میں اس کو آن کرتا ہوں شروعات میں تو وہ ایک اچھے طریقے سے ورک کر رہا تھا لیکن اب جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو وہ شروعات میں دو یا دو سے تین بار جو ہے بلنک کرتا ہے پہلے اور پھر آن ہوتا ہے جی جی پہلے بلنک کرتا ہے پھر آن ہوتا ہے پھر صحیح چلتا ہے لیکن پھر جب آف کرنے جاتا ہوں اور آف کرتے ہیں تو پھر ایک بار بلنک ہو کے پھر آف ہوتا ہے

بس یہی تھوڑی جو کچھ خوبیاں تھی اور خامیاں تھی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں دیکھ داکھ کے

چلیے